जय झूलेलाल दादा हा त मूंखे आहे न कार वठिणी आहे मुंहिंजे बजट में अचे अहिड़ी कार खपे मूंखे मुंहिंजो बजट आहे पंज लख जो आसि पासि आहे हा हा असां फैमिली में छह मेम्बर आहियूं असां त हा हा अछा उनमें कलर खपंदो कलर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उनमें हा हा हा हा त हिनमें पाण खे नईं गाॾी खपे त उहा नईं गाॾी बि पंज छह लख जे आसि पासि न मिली वेंदी

हुनमें आहे न सर्विस हे न कॾहिं कॾहिं मिलंदी आहे सर्विस कॾहिं कॾहिं मिलंदी आहे घणी सर्विस मिलंदी आहे हुनमें हा हा ऊ हिनमें इंश्योरेंस बि आहे न हा हा हिनमें ई एम आइ घणी घणी पहिरीं डाउन पेयमेंट घणो ॾियणो पवंदो आहे हिनमें

हिनमें ई एम आइ ई एम आइ घणी भरिणी पवंदी मुंहिंजी हाणे डन कयो हुनजा काग़र ठाहे रखो भले त पहिरीं असांखे हिनमें हिकु दफ़ो ट्राइल ते चकर लॻाईंदा वठी हलंदा डेमो हा ओके डन त सुभाणे सुभाणे मोर्निंग में सुभाणे मोर्निंग में अची वेंदासीं हा ओके